मेरे जीवन में कई ऐसे समय हैं जिनमें मैंने कई सारी गलतियाँ की है और उन स्थितियों को मैंने काफ़ी डर कर संभाला है कई गलतियाँ हुई है जो मैंने बिना बताए की है और घर में बताया भी नहीं है चोरी छुपे कई कामों को संभाला है जिसमें किसी को पता भी नहीं चला जब में छोटी थी तब मैंने घर से पैसे भी चुराए है वो तो कई लोग करते हैं जैसे कि पाँच दस रुपए हो गए छोटे में तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है तो मैंने ऐसे कई सारे गलतियाँ की है जिसमें मैंने मैं डरी भी हूँ और उसे चोरी छुपे संभाली भी हूँ और किसी को पता भी नहीं चला